हैलो हैलो जी सर बोलिए सर जी सर जी सर बताईए सर क्या सेवा करें आपका सर आप सर वह तो सर आपको ब्रांड मिलेगा अगर आइफ़ोन का लेंगे तो वह ब्रांड है सर एक तो आप किसी के पास जाएँगे तो कोई देखेगा तो बोलेगा हाँ कोई भाई पावर वाला है ब्रांडेड़ फ़ोन रखा है सब कुछ सर अच्छा है सब कुछ अच्छा है सर अगर आप इसका फ़ोन लेंगे न तो सर आपका सर एक भी फ़ोटो फटेगा नहीं सर क्वालिटी बेस्ट है सर इसका जी सर जी सर रेडमी टेन आप लेंगे सर सर रेडमी टेन का प्राइज आपको मार्किट में कहीं पता कर रहे हैं तो आपको साढ़े तेरह हज़ार रूपये लगेगा सर छः जी बी रेम है उसमें एक सौ अट्ठाईस इंटरनल है सर आपका समझे सर और मेगा मेगा पिक्सेल सर आप लेंगे तो वही आपको एक सौ आठ मिलेगा क़रीब सर जी सर आप कुछ और ले रहे हैं तो आपको चौंसठ मिलेगा सर नहीं नहीं नहीं सर अगर आप मार्केट जा रहे हैं तो मार्केट में यह चीज़ फ़ोन आपको साढ़े तेरह हज़ार में मिलेगा हमारे पास यहाँ रेट आपको तेरह हज़ार तीन सौ में मिलेगा दो सौ का सर डिस्काउंट दे रहे हैं यह ऑफर सर यह दिवाली के लिए है सर

कौन सा पोको का सर पोको का कौन सा लेंगे सर आप कौन सा फ़ोन सर जी सर जी सर वह ही है हमारे पास उपलब्ध में सर अगर आप लेते हैं तो उसमें भी हम आपको बहुत डिस्काउंट देंगे आपको कहना नहीं पड़ेगा आठ जी बी रेम दो सौ छप्पन इंटरनल मिलेगा सर समझे सर पैंतालीस सौ एम एच का बैटरी का आपको मिलेगा एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा सर और आपको सर यह मार्किट में अभी चल रहे हैं सर सोलह हज़ार तीन सौ का चल रहे हैं हमारी दुकान पर अगर आप लें तो आपको पंद्रह हज़ार चार सौ का रुपया लगेगा सर सर आप तो सर आप सर कितना रेट तक लेना चाहते हैं वह बता दीजिए नहीं सर नहीं सर हमारे फ़ोन आप ले ले कर जाएँगे तो आप साल भर आराम से यूज़ करिए कभी कोई प्रॉब्लम होगा तो हमारी सर्विस है आपको हम करवा लेंगे ठीक गेरेंटी सर आपको जी जी

कैमरा क्वालिटी बेस्ट है सर आप आ कर मैं आपको दूसरा फ़ोन दिखाऊँगा वह आपको देखना आपको पसंद पड़ा आपको तभी आप वह लीजिए नहीं तो आप शायद दूसरा ट्राई करिए मैं वह सब कुछ आपको उपलब्ध दूँगा सर कौन सा सर आईफ़ोन का आईफ़ोन आप फिफ्टी लेंगे तो अगर वह सर आप जी सर उसका प्राइस आपको एक लाख नवासी हज़ार छः सौ रुपया पर रहे है सर सर आप मार्किट के लिए सर एक लाख नवासी हज़ार छः सौ है अगर आप आ रहे हैं और आप आएँगे आपके अगर बातचीत ठीक रहा तो सस्ते में ले सकते है सर वह आपको एक लाख पचहत्तर हज़ार में दे देंगे अच्छा सर आइए ओके